हेलो स्विगी कम्पनी से बात हो रही है मैंने अप खाने का आदेश दिया था और जो खाना अभी तक आया नहीं है और मैंने पैसे का भुगतान कर दिया है और अच्छा अच्छा अच्छा छा तो यह खाना कब तक आएगा और कितने समय तक आए कितने समय में आएगा पैसे का भुगतान तो अटक ही गया है अब आप कोशिश यह करिए कि हमें खाना जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके अगर पैसे खाने का भुगतान नहीं कर सक खाना नहीं दे सकते तो आप हमारे पैसे का भुगतान करिए कुछ तो बताइए क्या रास्ता है और कैसे हमारा पेम पैसा वापस आएगा आप खाना तो दे नहीं सकते इसीलिए हम खाना पैसे का भुगतान वापस कर दीजिए हम खाना दूसरी जगह से मंगा लेंगे और जो जैसे भी हो आप प्लीज़ हमे कोई रस आगे का रास्ता बताइए हम आगे देखते हैं खाना की व्यवस्था कैसे होती है कहाँ होती है हम करेंगे अज और आप हमारे जल्दी से जल्दी भुगतान वापस कर दीजिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद